جب ہم دیہات کے علاقوں کا سفر کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ سڑکوں کا ٹوٹنا پھوٹنا چلنا پھرنا اور گاڑیوں کا نہیں ملنا اگر ملتی بھی ہے تو ٹائم پہ نہیں ملتا ہے اور اس کا کرایہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے دیہاتوں میں سفر کرنا لوگ نہیں چاہتے ہیں اور دیہات میں رہنا بھی نہیں چاہتے ہیں کیونکہ آدمی کو دیہات میں بہت سارے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ جب ہم بس کا سفر کرتے ہیں نہ اس میں اچھی سویدھا ہوتی ہے جیسے کہ سیٹ وغیرہ ہو گیا نہ اے سی وغیرہ رہتی ہے نہیں سیٹ سیٹ کے نام پر جیسے کہ کرسی رکھ دیا یا پلاسٹک کے کوئی ڈبہ رکھ دیا اس سے سفر کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے جیسے تھری ویلر ہو گیا اس میں صحیح سے آدمی سفر نہیں کرتا ہے اور بدن میں درد وغیرہ سفر کرنے سے بہت ہوتی ہے اس لیے آدمی دیہاتوں میں رہنا پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ گاڑی کا کرایہ اور بہت سارے کمیاں نظر آتی ہے جب ہم دیہات میں چلتے پھرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بہت ساری سویدھا نہیں مل پاتی ہے اس لیے ہم دیہات میں سفر نہیں کرنا چاہتے ہیں